हलो हा सतगुरू होटल मां था ॻाल्हायो हा जय झूलेलाल भाउ मूंखे रो खाइण लाइ ऑडर ॾियणो हुओ कुझु शइनि जो त लिखो तव्हां मां हिकिड़ो लिखो पनीर टिक्का मसाला लिखियुव पनीर टिक्का मसाला पोइ काजू फ्राए हा पोइ हिकिड़ो मंचुरियन ऐं पुलाव राइज़ इअं सेज़वान थींदा आहिनि इअं पुलाव राइज़ ठीकु आहे ऐं घर जो एड्रेस बि लिखी छॾो ब्लॉक नंबर ॿटीह ऐं गली नंबर ॿ खोड़ियार नगर सोसाएटी अंबावाड़ी जूनागढ़